मूंखे तव्हां पंहिंजे उल्हासनगर जे शहर जे बारे में कुझु ॿुधायो उल्हासनगर में जीअं त सभु शहर सुठा आहिनि पहिरें नंबर में जीअं त बिरला मंदरु आहे ऐं पंज नंबरु में साईं वसण शाह जी दरॿार आहे साम्हू शांती प्रकाश जो आश्रमु आहे पंजों नंबरु त संतनि जो शहरु आहे ऐं उल्हासनगर में खाइण पीअण जो ॾाढो सुखु आ ऐं उल्हासनगर में ॿिएं नंबर में जपानी बज़ार में कटो कपड़ो ॾाढो सुठो मिलंदो आ माण्हू ॿाहिरियनि शहरनि जा इन्दोर मां नागपुर मां हिन अऊं हरदा मां सुठे नमूने पंहिंजे सोनु वोनु ठाराइणु ॾाजो ठाराइणु ईंदा आहिनि ऐं उल्हासनगर में पाणी पियण जे पाणीअ जहिड़ो सुखु उल्हासमनगर खां सवाइ ॿिए किथे बि कान्हे ऐं उल्हासनगर में नाश्ता जा ॾाढा सुठा आहिनि खाधे पीते जी ॾाढी सहूलियत आहे ऐं उल्हासनगर जा माण्हू बि ॾाढा सिकायल हूंदा आहिनि आए विए जे खे ॾाढी सिक ॾींदा आहिनि